मिडिआ टेलिविजन प्रिन्ट आरमे मैथिली शब्दके प्रयोग होइ छै आओर सबके अपन अपन न्यूज चैनलो छै आओर जेना टी वी मे भी न्यूज चैनल छै तऽ सबके अपन अपन बोलैके भाषा अलग छै जेना कि जेना ए बी पी न्यूज आर भेल तऽ ईसब खैर छै नहि मैथिली भाषाके लेकिन ओहि टाइपके अहाँके हम समझा रहल छी कि ओना उधरके चीज अहाँ देखिके अपना न्यूज चैनलमे कोना करै छै कोना ओकरा आरके भाषा छै जेना एक मिनटमे एक सओ न्यूज बोलै छै कोना एतेक मैथिलिओवलामे मैथिलिओवला चैनलमे एक मिनटमे एक सओ अपन बोलै होतै बोलै छै जेना बोलै छै किएकि मैथिलिओ भाषाके ने छै दुइ चारि सओ चैनल हइ मैथिलिओ भाषाके तऽ मैथिली भाषामे भी सब मैथिलिए भाषामे न्यूज बोलै छै न्यूज बोलै छै मैथिली भाषामे तऽ जे मैथिली भाषा समझैवला आदमी हइ से समझै छै मैथिली भाषा बिहारमे जादा प्रचलन प्रचलित हइ इएहले मैथिली भाषा भी आदमी बहुत जादा बोलै छै मैथिली भाषा बोलै छै तऽ अगर ओकराले तऽ न्यूज अगर मानि लिऔ दोसर भाषा नहि समझतै तऽ ओकराले न्यूज कोना समझतै हिन्दीवला तऽ ओहिले मैथिलिओ चैनल मैथिली भाषावला चै न्यूज चैनल भी खोलल गेलै हँ आओर ओ सबके अपन अपन सब न्यूज चैनल खोलने छै तऽ ओ न्यू ओ न्यूज चैनलपर मैथिलिए भाषामे न्यूज बोलल जाइ छै तऽ मैथिली भाषामे न्यूज बोलतै तभी ने मैथिली भाषा समझैवला आदमी मैथिली भाषामे न्यूजके समझतै तेँ दुआरे मैथिली भाषामे न्यूज बोलल जाइ छै ओहिमे मैथिली भाषामे नहि बोलतै तऽ बादमे फेर दिक्कत होतै तेँ दुआरे अगर आदमीके दिक्कत होतै जे मैथिली भाषा नहि समझै हइ जे मिथिला समझै हइ ओ आदमीके नहि दिक्कत होतै अगर मैथिली भाषावला चैनल नहि रहतै तऽ इएह दुआरे मैथिली भाषा मिडिआमे मैथिली भा चैनलके भी उपयोग छै इएहले ब भाषाके प्रयोग मैथिली भाषाके प्रयोग न्यूज चैनलमे भी होइके चाही तब ने मैथिली भाषा समझैवला आदमी मैथिली न्यूजके समझतै मैथिली भाषामे न्यूजके समझतै न्यूजके समझतै तऽ आदमी जा आदमीके भी न्यूज समझैके चाही तऽ न्यूज ओकरालए चाही इएहले मैथिली भाषाके चैनलो छै